हां जी में उनें पंज शैहरें दे नाम तुसेंगी दस्सी सकनी आं पैहला आई गेआ होंगकोंग दूआ आई गेआ लंदन त्रीआ आई गेआ सिंगापुर चौथा आई गेआ दुबई पंजमा आई गेआ न्यू यॉर्क सिटी